جی ہاں میرے پاس نمرا احمد کی کتابی سیریز ہے جو کہ مجھے بہت پسند آئی کیونکہ اُس میں پیار بھری کہانیاں لو اِسٹوریز اور دِیگر کئی چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں اُردو الفاظ کا اتنا چیز استعمال کیا گیا ہے کہ اُردو پڑھنے والا اِسے بہ آسانی سمجھ سکتا ہے اور اِسے پڑھ بھی سکتا ہے